میں بہت سمپل لڑکی ہوں مجھے باہر جانا بھی نہیں پسند اور میں اپنے گھر میں رہتی ہوں میری پڑھائی بھی پوری ہو چکی ہے مدرسے کی میں میں نے اردو قرآن شریف وغیرہ سب پڑھ لیا ہے اچھے سے اور اب میں اپنے گھر میں کھانا بنانا سیکھ رہی ہوں اپنی ممی سے میری امی کی میں ہیلپ کرتی ہوں گھر کے کاموں میں زیادہ تر اور سلائی سیکھ رہی ہوں اور مجھے ڈرائنگ کرنا بہت پسند ہے مجھے فیوچر میں ڈاکٹر بننا ہے اس لئے میں سائنس پڑھتی ہوں سائنس پر فوکس رکھتی ہوں جتنا ہو سکتا ہے اتنی محنت کرتی ہوں میں اپنے فیوچر کے لیے اور اور مجھے بہت مجھے لوڈو کھیلنا پسند ہے میں میرے بھائی کے ساتھ اپنی کزن سسٹرس بردرس کے ساتھ گھر میں لوڈو وغیرہ کھیلتی ہوں اور کھے کھانے میں مجھے زیادہ تر میگی پسند ہے تو اس لیے میں ڈیلی تو نہیں لیکن زیادہ تر میں گھر میں میگی بنا کر کھاتی ہوں